हैलो एह् आं तुस न्यूज़पेपर आह्ली एजेंसी दा बोल्ला दे थुआढ़ा जेह्ड़ा न्यूज़पेपर देने गी औंदा ना मुड़ा ते ओह् कल्लै दी अखबार निं देआ दा ऐ साढ़े ते कन्नै इंया गै गेटै उप्पर सुट्टियै जंदा उठी अस रियासी दा बोल्ला नै आं

ना दस्सें पंद्रहें दिनें दा जिसलै बी अखबार लेइयै औंदा ओह् टैमें दी दिंदा निं कदें अं आं अच्छा अच्छा अच्छा आं आं ते कन्नै टैमें दी देआ करो सबेरै सबेरै कदें दपैहरीं पकड़ांदा कदें कुसलै पकड़ांदा ठीक ऐ तां सनाई ओड़ेओ तुस